ہندوستان میں اردو بولنے والے طبقے دواؤں کی روایتی شکلوں اور علاج کے طریقوں کو اپناتے ہیں جیسے یونانی طب جو ہے اس کا تعلق قدیم یونان سے ہے اور یہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ذریعے آئی تھی یونانی طب میں بیماریوں کا علاج جو ہے جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے اور حیوانی اجزا سے کیا جاتا ہے اور آیوروید بھی اسی میں سے ایک ہے آیوروید ایک جو ہے قدیم ہندوستانی نظامِ طِب ہے جو زندگی اور سائنس کے طریکوں پر جانی جاتی ہے یہ طریکہ بھی جو ہے ٹھیک رہتا ہے جسم کے توازن کو بحال کرنے پر جو ہے بہت زور دیتا ہے اور آیوروید بھی جڑی بوٹی مصالحوں اور تیلوں کا استعمال کر کے ہی بنایا جاتا ہے اور ایک حکمت بھی ایک طریکہ ہے جو روایتی نظامِ طب ہے جو اسلامی تعلیمات ہے اور طبِّ نبوی پر مبنی ہے حکیم جڑی بوٹیوں سے اور قدرتی جو بھی اشیاء ہیں اجزا ہیں ان کا استعمال کر کے بناتے ہیں اور اسی طرح موجودہ وقت میں جدید صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو ہندوستان میں روایتی اور جدید طبی نظام کے درمیان ایک رابطہ کائم ہیں اور بہت سے لوگ علاج کو روایتی علاج کو جو ہے جو رواج عام طور سے آج کل جو چل رہا ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ بھی کرواتے ہیں جس سے ڈاکٹر کو سمجھنے میں بہت زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں